हाँ मैं एक बार कहीं घूमने गयी थी जहाँ पर मुझे अंग्रेज मिले थे और उन्होंने मुझसे अंग्रेजी मे कुछ सवाल पूछा तो मैं उनको उसका जवाब हिंदी में नही दे पाई क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नही हूँ पर बाद में जब मैंने इस चीज़ पर सोच विचार किया तो मुझे इस चीज़ का पता चला कि ये मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात है हमारे ज़माने में इतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ करती थी इस वजह से मैं पढ़ी लिखी नही हूँ तो मैं उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई जो की मुझे देना चाहिए था यदि मैं पड़ी लिखी होती तो मैं उनके प्रश्न का उत्तर दे पाती और उस स्थिति में मेरी बेइज्जती नहीं होती